जि'यां कि तुसेंगी अ'ऊं सनाना तां मेरा नांऽ रजिन्दर कुमार ऐ होर अ'ऊं इक किसान दा पुत्तर ऐ होर अ'ऊं आपूं बी कम्म करदा खुंबे खेतीबाड़ी ज्यादा ते अस खुंबै गै करदे कम्म होर खुंबै जि'यां होई गेआ मक्कां राह्नियां जां कनक राह्नी मतलब घा राह्ना जां बगैरा टमाटर होई गे बगैरा टमाटर बेचदे बी हैन अस होर बगैरा डंगरे दे बारै बिच्च सनानां तां डंगर जि'यां मतलब भिड्ढां होई गेइयां तां बगैरा सालै सालै सून्दिया ओह्दा मतलब सालै बाद ओह् बेची ओड़ने अस दोबारै होर पैसे बी ठीक लब्भी जंदे असेंगी उं'दे होर मुनाफा होंदा रौह्न्दा होर कन्नै डन्गर होई गे जि'यां गमां होई गेइयां जां दांद होई गे जां बगैरा द'ऊं साल गौ सुई दियै होंदे दो चार साल तां जि'यां बच्छू दित्ता होवै तां ओह् बेचना शैल बड्डा होई जा आपूं हल्ल ला मतलब हल्ल आपूं गै बाह्ना होग शैल हाल हूल लाए'र बेचना होर जि'यां के मतलब झाडेै झुड़े बी जं'दा आ'ऊं डंगरे दे कन्नै ज्यादा ते खुंबे गै करदे अस कम्म जि'यां इत्थै टमाटर होई गे टींगर टुंगर आह्नने ओह्दे आस्तै होर टमाटर लाए जिसलै तां मतलब पंदरां बीह् दिन पानी देना उ'नेंगी होर पानी शा बाद जेल्लै तां गोड्डी देनी सिंगल मतलब ओह्दे उप्परै फ्ही हैल हूल सुट्टना ते हैल हूल सुट्टियै जेल्लै तां दोबारे गोड्डी देनी उ'नेंगी ते इ'यां ने सरपेऽ बी करना पौंदी उ'नेंगी नेईं तां मतलब सपरेऽ स्प्रे कीती जिसलै कीड़ा नी लगदा ऐ ते ओह्दे कन्नै फ्ही टींगर देने उ'नेंगी मतलब जिन्ने लम्मे टींगर ते मतलब ओह् बूह्टे बूह्टे दा स्हाब होंदा एह् किस स्हाबै मतलब बड्डा बूह्टा होवै ते उसी बड्डा टींगर देना पौंदा होर फ्ही ओह्दे मतलब चबक्खै सफेदा पलेटदे मतलब कोई डंडे गै जां ते जां फ्ही रस्सियां रुसियां लाई ओड़नियां जां ते बगैरा होर घा होई गेआ जेह्का ते घा बेचदे बी हैन अस ते मतलब बक्करियां बुक्करियां बी होई गेइयां तां समझो कि बक्करियें च ज्यादा फायदा कि जो ओह् इक बक्करी मतलब दऊं केईं बारी द'ऊं बी देई ओड़दी होर जि'यां द'ऊं गै देई ओड़े तां मतलब दस दस ज्हार दे बिकै तां द'ऊं मतलब बीह् ज्हार दे तां ओह्दा ज्यादा फायदा होंदा होर कन्नै बक्करियें ज्यादातर उ'नेंगी मतलब केम्बली दे बूह्टे होन तां ओह् बेह्तर रौह्न्दे उं'दे आस्तै केम्बल होई गेई बगैरा बंज ज्यादा चरदिया घट्ट गै हैन बगैरा उ'नें खाल्ली उ'ऐ चाहिदी केम्बल होई गेई जां बगैरा फोआढ़ी होई गेई जां बगैरा बंज होई गेआ मतलब पानी पुनी लांदे उ'नेंगी बरखा बुरखा बिच्च ते जियां हून जि'यां कि सोहा आ दा सोहे दा मतलब उ'नेंगी बाह्रे माक्खी लगदी तां मतलब बारां बजे जां मतलब दस बजे उ'नेंगी अन्दरै लेई औंदे होर चार बजे खोलने ओह् मतलब ते फ्ही पंज छे बजे अन्दरै बी लाई ओड़दे तां इ'या ने समझो के एह् ऐ मेरे